सावथुन सितारफोरनि सोमोन्दै खोथा बुङोब्ला आङो हिन्दी सावथुननि जोंनि बलिउदनि जानाखि हिर' बिथाङा सुफारसिथार आमिर खान बिथांखौ आङो मोगथाङावहाय मोखांजों मोखां लोगो हमनो लुगैयो पेस थु पेस मानोना बिथांनि फ्लिमफोरखौ आङो मोजां मोनो दा बिथांखौ लोगो मोनोब्ला आं बेखौनो सोंगोन जे गुबुन गुबुन बलिउदनि एकथरफ्रा गोबां फ्लिम दिहुनो खम समावनो बा खम समनि गेजेरावनो गोबां गोदान गोदान मुबिफोर रिलिस खालामो नाथाय बिथांनि जानाखि आमिर खान बिथाङा गोबावजोंसो मोनसे मोनसे फ्लिम रिलिस खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बिखौ मानो थाखाय बिथाङाहाय

जोंनि गेजेराव फ्लिमबो दिहुनना लाबोया गोबावजोंसो मानो लाबोयो बे मोनसे आंनि खुइसन आं बिथांखौ लोगोमोनब्ला बेखौ सोंनो लुगैयो आरो बिथांआ खि जानाखि फ्लिम दिहुनो बिथाङा बेफोरबायदि सिक्रिफखौहाय मा साननानै लिरो गावनो लिरनानै गावनो लिरो ना गुबुना बिथांनो बे सिक्रिफफोरखौहाय लिरनानै हरो बेफोर सोंलुखौ आं बिथांनाव सोंनो लुगैदों दा बिथांनि खौ बिथांनि फ्लिमफोरखौ होननो थाङोबा आं बिथांनि जानाखि थ्री इदिइतस थ्री इदिइतस बिथाङा गावनो रल खालामदोंमोन गावनो मेन रलमोन दा बे बिथांनि थ्री इदिइतस फ्लिमखौ नायनानै आङो जोबोद गावखौनो गाव मतिबिसिनेल एबा नायनानै जोबोद मोजां मोनदों जानाखि बे बिथाङा बे बे फ्लिम आवहाय बे मबियावहाय जोंनि जानाखि सितुदेन्तफोरनि थाखाय जोबोद मोजां बियो मोनसे मबि बे मबिनि माबाखौ मेन माबाखौ होनोब्ला मेन सिक्रिब जेनोबा आं मोजां मोननाय बेखौ होनोब्ला बेनोखि जोंनि सुबुं माहारिफोरा जे जाय जाय जेनबा गावनि गथ'फोरखौ जोनोम जानाय लोगो लोगो गावनि फिसाफोरखौहाय गिदिद गिदिद डकटर इनजिनियार खालामनो सानो दा बे बुसथुखौहाय नोजोर हैदे गावनि गथ'आ जे देरनानैहाय बे फारफसाव बे बिथिंङावहाय मोजां मोनगोना मोना बा फरायनो हागोना हाया बेफोरनि बागै सानालासिनो गाव जेखौ सानदों बा जेखौ लुगैदों बेखौहायनो खालामनो थाखाय फिसाफोरखौ जबर दसति खालामो फिसाफोरनो फिसाफोरा जे मा सानदों गावनि गोसोयाव मा फरायनो लुबैदों मा खालामनो लुगैदों बेफोरनि बागैहाय मिथिनो साना बिनि थाखायनो नैबे मबियावहाय बे एमेसखौ बा फिकसारखौहाय बिथाङा बेरखांहोदों गाव गावनि फिसाफोखौबो जे देरनानै मा जागोन मा खालामनो लुगैदों मा फरायनो लुगैदों बेव बिसिनि खोथाफोरखौबो एसे साननानै नायनांगौ आरो बिथांमोनखौबो एसे जायनाखि गावनि फिसाफोखौबो फ्रिदम होनांगौ लाइबावहाय जेन'बा मा जानो मा जानो लुगैदों बा मा जानानै मोजां मोनो बेफोरखौहाय फिसाफोरनाव एसे सोंनानै नायनांगौ दा बे बे जानाखि सावगारि बे सावगारि नैबे बिथांनि थ्री इदिइतस फ्लिमाव हाय बेरखांदों आरो बेजोंनो लोगोसे बे फ्लिमाव गोबां मोजां मोजां पयेनतसफोर हाबनानै दङ जायखौ नायनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथांनि सिक्रिबखौ आं मोजां मोननायजों लोगोसे बिथांनि एकथिं जानाखि एकथिं बेफोरबो जोबोद मोजां जादों बिनि थाखायनो आङो जोंनि आमिर खान बिथांखौहाय जोंनि जानाखि बलिउदनि एकथर बिथांखौ आङो जोबोर मोजां मोनो आरो बिथांखौ आङो मोगथाङाव लोगो हमनो लुगैयो